म्हाका पेंटींग करपाना खूब मजा येता बट तेचे ते आमी कलर वापरतू ते वेगवेगळे आसतात जशे की क्रियन्स आहत ऑयल पेंट्स आसतात वॉटर कलर आसतात आनी फेब्रीक कलर आसता सो फेब्रीक कलर हे कपड्यांचेर जास्त प्रकारान वापरत आनी फेब्रीक कलर करतना मातशें डिफिकल्ट मिन्स अशी जास्त काळजी घेवची पडटा कारण ते मातशे कपडाय जर करता तेन्ना ते वेगळ्या प्रकारान आमकां पेंटींग करची पडटा जशें की झाड घेवंक जावं पातळ असो पोगून घेवचो पडटा आनी ती पेंटींग करपाना हाची काळजी पुर्वक करची पडटा कारण हे फेब्रीक पे गांसा तें मात्शे झाड आसता आनी सुकपाक मातसो खूब टायम लागता आनी तेजी तेका लागन काळजी खूब घेवची पडटा आनी तशेंच आमी जे वॉटर कलर्स वापरत ते मातशे इजिली एवेलेबल मेळटात सगळेच कडेन अवेलेबल आसता आनी कोण यूज करूं शकतात जशें की ल्हान भुरगीं करूं शकतात आनी त्या प्रकारां व्हडलीय भुरगीं करूं शकतात आनी ते वापरपाक सादें येतता आनी मातशे वापरपाक मेळटा जशें की कसो केन्नाय वापरा येतात कारण ते सहज मेळटात आनी सुकपाकय मातसो बरो बेगीन जाता सुकान येतता आनी जशें की आमी सिनरी पेंटींग बीन करता तांकां तें जास्त प्रकारान मात्सो कलर बीन बरो येता आनी ते करपाक बरें जशेंत ऑयल पेंट आसतात हें झाड क्रेओन सारकें आसता ते कर यूज करतना आमचे चड ब्रायट जावोल्यार ब्रायट टायपान करूं येता कारण ते यूज करतना मातशे बरें यता येतात बट ते दुसऱ्या कडेन लागक जायना हेची काळजी आमकां घेवची पडटा आनी तशेंच क्रेयन्स हे आसात ते इजिली ल्हान भुरगी फस्ट सेकेंडाची भुरगीं यूज करूं शकतात आनी ते तांकां यूज करपा खातीर हे क्र क्रेयन्स वॅक्स क्रेयन्स बरे आसता आनी जशे की व्हडले एडल्स आसता तांकां यूज करपा खातीर जास्त प्रकारान फेब्रीक कलर लोकां हालता यूज करतात बिकॉज लोकां वेगवेगळी एम्ब्रॉयडरी करपाक सोदता एम्ब्रॉयडरीचे ड्रॉइींग्स पेंटिंग करपाक सोदां फेब्रिकाचेर आनी तशेच कपडो जो आसता हो लोकां आतां फॅमिली डिजायनींग करपाक सोदा फॅशन डिजायनींग करता तेतूनय फेब्रीक कलर बी यूज करतातूत आनी तशें ते वापरपाक मातशें बऱ्या येतन वापर शकता तशें हांव पेंटींग करता फेब्रिकाची तेतून हांव सो यूज कलर करता फेब्रिकांत आनी ते वापरपाक बी बरें एकदा आ बऱ्या प्रमाणान वापर वापर जाता तेचो आनी तसोच आमी इफ जर ऑयल वॉटर कलर पेंटिंग्स यूज करता जाल्यार ते जस्ट पेपर्स यूज पेपर वर्काचेर यूज जाता पळय ते कपड्याचेर बी यूज जायना तेका लागून कपड्याचेर जाय जाल्यार बऱ्या प्रमाणान यूज करचे बट आनी ते बरें करपा खातीर आमकां कपड्याचेर जाय जाल्यार फेब्रिकाच कलर यूज करचे पडटा आनी कागदाचेर जर यूज करूंक जाय जाल्यार वॉटर कलर्स यूज करपाचे पडटा आनी वॉटर कलर्स जे उदकान घालून जशें आमी पेंटिंग करता त्या हेतान तें बरें वापर जाता आनी बरें हितूनो कलर डार्क्स येता आनी तो पळोवपा खातीर तो बरो दिसता वॉटर कलर्सान आनी भुरगीं आतां चडश्या प्रमाणान भुरगीं आतां स्कुला आनी कॉलेजीस आनी वॉटर कलर्स चड प्रमाणान यूज करतात बट जे हितून ऑयल पेंट्स यूज करतात ते जस्ट थोड्या बिंतींचेरूय यूज करतात बिकॉज बिंतीचे ड्रॉइंग्स वेगवेगळी पेंटिंग्स बी काडपाक लोकांक मजा येता आनी लोकां ते हितून ती मजा एक्सप्लोर करतात